جی میں نے امیزون کی ویب سائٹ سے جوسر جوسر پر چیز کیا ہے میں نے منگانے سے پہلے ہی امیزون کی ویب سائٹ پر اس کی ویڈیوز دیکھی تھیں ریویوز دیکھے تھے تو اس میں اسے کافی اچّھا دکھایا گیا تھا کافی اچّھی کوالیٹی بتائی گئی تھی اور اس سے ہر طریقے کا فروٹ بھی بن سکتا تھا سافٹ فروٹس کا بن سکتا تھا جب میں نے اسے من منگایا اور اب میں نے اسے کھول کر دیکھا ہے تو اس کی کافی چیزیں تو ٹوٹی ہوئی ملی ہیں مجھے اور میں نے اس کو استعمال کیا ہے تو استعمال کرنے میں وہ اتنی خرابی کر رہا ہے اتنا اس سے شور آ رہا ہے اور کسی بھی کسی بھی فروٹس کا جوس بھی نہیں بن رہا ہے چاہے آپ سافٹ سے سافٹ فروٹس لے لیجیے چاہے ہارڈ فروٹ لے لیجیے فروٹس میں جیسی میں نے سب سے پہلے تربوز کا جوس بنانا چاہا لیکن اس سے ذرا بھی نہیں بنا وہ استعمال ہی نہیں ہو پا رہا ہے بہت ہی خراب پروڈکٹ آیا ہے